بہت سی مرتبہ میں ایسا كرتا ہوں كہ جب میں كسی سفر پہ جاتا ہوں تو پور ے طور پر میں اپنا موبائل سوئچ آف كر دیتا ہوں اور اس سے كیا ہوتا ہے كہ آپ جہاں پر جار رہے ہیں وہاں پہ پورے طور پہ انجوائے كر سكتے ہیں جیسے كہ جب میں لاش ٹائم جے پور پہنچا تھا تو میں نے كیا كیا كہ نیٹ بالكل ہی آف كر دیا صرف كال كال ہی آ سكتی تھی اور بہت سی جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو كال كو بھی آف كر دیتے ہیں موبائل ایئرپلین موڈ میں ڈال دیتے ہیں اور اس سے یہ ہوتا ہے كہ آپ بہت ساری چیزوں سے بہت سارے ڈشٹركشن سے آپ بچ جاتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ كے سامنے نہیں آ پاتی اور یہ آپ كے لیے ایڈوینچر میں مدد كرتا ہے اور آپ كو پلیزر فیل كراتا ہے